मूंखे न्यूज़ पेपर पढ़णु घणनि खां न वणंदो आहे पर मां सिंधी आहियां त मूंखे हिकु त सुखमनी पढ़णु जाम वणंदी आहे ऐं ॿियो हूं हनुमान चालीसा पढ़ंदी आहियां ऐं टियो पहिंजे गुरुअ जी जो आशारामण पाठ पढ़ंदी आहिया उन पढ़णु सां मुंहिंजो मन बि शांति रहंदो आहे ऐं मन खे ख़ुशी बि मिलंदी आहे उन सां गॾो गॾु पाण खे कमु करण जी बि ताक़तु मिलंदी आहे ऐं गुरुअ जो जेको आसरो वठे थो त हुन जो सभु कुझु गुरू पाण अची संभाले थो